जोंनि बुहुमाव सोलायनाया बेनोदि जों मानसिफोरा बिफां लाइफां दानफायनानै दानफायो आरो आरो बेनि थाखायनो अखा हाया सारनथाय गावनाय बांग्रि बारहुंखा बायदिमैया सोमजिनो हमबाय आरो टाउन सहराव खारखाना बायदिमैया जिनिस बानायनाया बारा जाबाय इलेक्ट्रिक कारेन्ट फोरनि मेचिन बायदिसिना खालामनाया बारा जाबाय बे खारननि थाखायनो अखा हाया एबा सारन्थाइ गावनाय बेफोर दा सोमजिदों आरो आरो आं उन्दैनिफ्राय नुबोनाय बायदिब्ला फारसेथिं मोजाङानो आं उन्दैनिफ्राय नुबोनाय बायदिब्ला गोदोहाय कारेन्ट गैयामोन दानि जुगावलाय कारेन्ट थाबाय कारेन्ट जोंनो गासैबो खामानिखौ मावनो हाबाय मानसिफोर मावनांला आरो जेनेबा दानि जुगाव मेचिन जुग जाबाय कम्पिउटार जुग जाबाय बेफोरजोंनो मोजांसिन जादों आरो फारसेबा गोदोनिबा गोदोनिबा साबसिनानोमोन बिफां लाइफां मोजां गामि ओनसोलाव बारहावा मोजां अक्सिजेन मोनोमोन मोजां देहा बेमार आजार जायामोन दानि जुगाव इलेक्ट्रिक बारा कारेन्ट नि मेचिन बारा बेफोरजोंनो बेमार आजारा बांसिन जाबाय बे कारननि थाखायनो सोलायनाया बांसिन जाबाय आरो जोंनि ओनसोलाव गिदिर गिदिर न' बां बिल्डिं बायदिमैया अफिस कारखाना लुनानै दै थांनो थाखाय लामा गैया दाखोर दाला जाब्रा जुब्रा गारसोनानै गेसाव गोफोन जिब जुनाद थैनाय एम्फौ एनला बुथारनाय बायदिमैया बारासिन जालांबाय बेनि थाखायनो जोंनि बुहुमा गुबुंले जाबाय आरो आरो आरो गायनाय फुनायफोरावबो जोंनि दानि जुगाव गोसो होला गायनाय फुनायाव गोसो होला गोदोनि बायदि मावै दाङै आइ आफा बिदा फंबाय होननानै खौसे गोयै बायदि जालांबाय माने मावनाय दांनायाव गावजोंगाव दाना गावजोंगाव लिरनानै फरायनानै गावजोंगावनो सिनायलायैसो जानो हमबाय आरो ना दानि बे बुहुमाव सोलिबाय थानाय सोलिबाय थानाया बेनो आरो गोरिब गुन्द्राखौ नायसनै गोनां गिदिरफोरा गावसोरजोंल' गावसोरनिल' गावसोरखौल' नायनाय आरो गोबां जायगायावनो थाङै थाङै बिफां लाइफां दानफायनानै खारखाना बायदिमैया कारेन्ट गायनाय माबानाय माबा टावार लाइन नो एयरटेल कम्पानि या जिअ माबा टावार नो बेफोरबादि खालामदों बेबायदिखौ दानि बे बुहुमाव सोलिबाय थानायखौ नुदों आरो जोङो जोङो जोङो दा दा थाबाय थानाय दानि बे बुहुमाव सोलिबाय थानायाव फारसेबा मोजाङानो जोंनि थाखाय फिसा फिसौनि थाखाय लिरनाय फरायनाय मबाइल कम्पिउटार जेरावबो मोजाङानो फारसेबा आरो फारसेबा गाज्रि गोदोनिफ्राय नुनायफोर नुबोनाय बायदिब्ला गाज्रिआनो मानो होनोब्ला बेमार आजार बांसिन जानो हमदों आरो अखा बां गोयै जादों आरो बारहुंखा सारन्थाइफोरा बांसिन जादों बेनोसै